सोलोंथाय साख्रि मावनाय आरो समाजारि थासारि थासारियाव आइजो माहारिखौ बेबायदिनो गोदोनि समाव गोबां बेबायदिनो स्कुल बेबायदिनो फरायनाय बेबायदि गासै दावगानायाव गोबां हेंथाखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव आइजो माहारि बा हौवा माहारि गासैबो समानानो गासै गासै थांखियाव सौहैनोब्ला बेबायदिनो जोङो गावबागाव बेबायदिनो गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसे जोङो राहा लामा जोङो नागिरनानै लानांगौ जायो आरो स्कुल कलेजफ्राव थांनायफ्रावबो जोङो बेबायदिनो हौवा हिन्जाव बेबायदिनो फारागथि जोङो देखाया बालानो जोङो बेबायदिनो अनलायनानैहाय जोङो बेखौ खालाम नाङा बेखौ हाबनाङा बेबादि बुङालासे जोङो गाव बेबायदिनो गाव गावनि फिसाफोरखौ बा गाबागावनि बेबायदिनो जेन'बा फिसा हिन्जावफोर थानायफोरखौ जेन'बा जोङो दावगानायाव बिनि थांखियाव सौहैनायाव जोङो मदद होनांगौ मानोना जोङो दा नुनो मोनदों दानि मुगायाव जोङो बेबायदिनो फारागथि थालायनायखौ जों नुनो मानि गाबागाव गाबागाव थांनानै थानांगौब्ला जिउआव माबा नङा माबा मोनसे राहा लामा जोङो नागिरनानै लानो गोनांथ' जाखायो बेखायनो जोङो जेन'बा साख्रि मावनाय बा गासै बेबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव बा समाजारि थाथायनि बिथिङावनो जोङो जोङो बेबायदिनो नों हौवा बा नों हिन्जाव बेबायदिनो बिदिखौ मावनो मोना नों बिदिखौ बेबायदि खालामनो मोना नोंहा बेबायदि गैया बेबायदि सानलायनायखौ जोङो गारनांगौ आरो बेबायदिनो बिदि सानलायनाय थायोबानो जोङो दावगानो हाया मानोना आयजो माहारिफ्राबो गोबां दिनै गाव गावखौ दिनै बेबायदिनि सिनायथि होनायाव गोबां दिनै दावगाबोगासिनो दङ गावगावनि आथिङावनो गसंनानै थानो बेबायदिनो हाबोबाय आइजो माहारिया दिनै गोबां समाव जोङो गादबनानै दोनजादोंमोन समाव जोङो मुगैजादोंमोन समाव बेबायदिनो नासय जादोंमोन बेबायदिनो सोलोंथाइ लानोबो दिनै खाबु मोनाखैमोन समाव गोबाङा बेबायदिनो दा जोङो सोलोंथाइ लोनो जोङो हाबाय दावगानो हाबाय गावखौ दिनै सिनायथि होनायाव दिनै आइजो माहारिफ्रा दिनै आवगायबोबाय मानोना आइजो माहारिया दिनै बेबायदिनो दानि मुगायाव दिनै जौगाखांनो हायोमोनब्ला दिनै जोङो गोदोनि बायदि जोङो थानानैनो गोदोनि नेमबायदि जोङो सलिनांगौमोनब्ला जोङो दा जौगानो हानाय नङामोन मानोना गोदोनि दिनाव लेखा फरानाय बेबायदिनो बहाबा साख्रि मावनाय आइजो माहारिखौ जोङो नुनो मोनामोन आइजो माहारिखौ गोदोनि दिनाव बेबायदिनो स्कुलफ्रावबो फारायहोनाय जायामोन बेबायदिनो आइजो माहारिफोखौ दिनै बिसोरो बेबायदिनो जाबाय जा खामानि मावनो थिनाय न'आवनि बेबायदिनो न'आवनि खामानिफोरखौल' मावनानै दिनै थानाय बेबायदि बाहेरायाव ओंखारनो मोनै बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बा आइजो माहारिफ्रा दिनै जौगानायाव फैबाय दिनै गोख्रों दिनै नाजानायजों गावखौ सिनायथि होनो रोंनायजों गावखौ बेबायदिनो राफोद दिनै देखानायफोरजों दिनै गासै बिथिङावनो जोङो हौवाफोरनि बा हौवाफोरनि सिङाव जोङो थानो गोनां थानो गोनां गैले मानोना जोङो जोंनि जोंनि आइजो माहारिफोरखौ बा गावबा गावनि सिनायथिखौ होनांगौब्ला जोङो गाबागावनो नाजानायजों जोङो हायो बेबायदिनो रावनिबो जोङो बेबायदिनो गादबनायखौसो जोङो थानो गोनां नङा जाया मानोना जोङो जोङो जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनोब्ला जोङो जोंनि बेबायदिनो सिमाङाव बेबायदिनो मोगथां बेबायदिनो जाफुंहोनोब्ला जोङो नाजानाया थाखानांगोन आरो जोङो समाजाव बेबायदिनो आइजो माहारिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाय बेफोर खौ जोङो गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनले मायनि गोदोनि दिनाव आइजोफोरखौ बेबायदिनो गाज्रि नोजोरजों नायनाय बेबायदिनो दस्राफ्राव बेराय हैनाय बा खाथि खालायाव थांनाय साइकेल सालाइनो मोना बेबायदि जों गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो बेफोरखौ जोङो इगनर खालामनायजों जोङो जोंनि रोंगथियाबो बारायबोनायखाय दिनै जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो उदांस्रि मोनबाय जोंबो मोजाङै हौवाफोरखौ जेरै मोजां नोजोरजों मोजाङै बेबायदिनो मान होयो जोंबो दा आइजो माहारिफोरखौ जोङो मोजाङै मान होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आइजो माहारिफ्रानो जोंनि नखरफोरखौ फोथांनानै लाखियो आरो गासै बेबायदिनो दावगानायाव आइजो माहारिफ्राबो गोबां मदद होयो नट अनलि न'आवहाय बेबायदिनो नखर दानायावल' आइजो माहारिफ्रा सलियो बे नङा मानोना जों आइजो माहारिफ्रा गोबां बेबायदिनो हौवाफोरजों समान बेबायदिनो जोङो गोबां समाव खामानिफोर मावफानो हाया नाथाय जोङो जोंबो जोंनि नखरखौ फोथांना लाखिनायाव बा बेबायदिनो मोनसे खामानि मावनो बा साख्रि मावनाय बा सोलोंथाइ बिथिंफ्रावनो जोङो हौवाफोरजों समान समान जोङो मावफानो हाबाय बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिंफ्रावबो जोङो आवगायलांनो जोङो हाबाय बेबायदिनो गोजौ थाखोयाव जोङो दावगालांनो हाबाय बेबायदिनो जोङो हौवा हिन्जावनि फरागथिखौ गोजानाव दोन्नानै जोङो गोदोनि बेबायदिनो आइजो माहारिखौ मुगैनाय बेबायदिनो नासयनाय गादबनायनिफ्राइ जोडो दा दानि मुगायाव जोङो उदांस्रिखौ मोननो हाबाय बेबायदिनो हौवा हिन्जावनि फरागथिखौ जोङो गोजानाव दोन्नानै जोङो दा बेबायदिनो समान्थाइ समानथाइ सोलोंथाइ बेबायदिनो गासै बिथिङावनो जोङो बेबायदिनो सिनायथि मोनबाय आइजो माहारिफ्रा दिनै गोबां समाव दिनै गोबां दुखु खस्थ'खौ लानानै दिनै सौसिबोनायजोंसो दिनै जोंनि गासै मुलुगनां बेबायदिनो आइजो माहारिफ्रा दिनै गोजोन सान्थि बेबायदिनो जिउआव बेबायदिनो लुगैनाय थांखि मिजिंखौ दिनै जाफुंहोनाय गोबां दिनै दावगाबोनो हाबाय